हाँ एक बार मेरे मन में लगा था कि मैं भजिया समोसा बहुत अच्छे से बनाने लगी थी और मुझे पूरा पूरा उसको बनाने का आइडिया था तो मैंने एक बार सोचा था कि क्यों न मैं एक बिजनेस खोलूँ घर में रहने से अच्छा है या घर पर ही मैं समोसे चाय और साथ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें खाने की रख लूँ जिससे मेरा अच्छा खासा घर का बिजनेस चल सकता हैं लेकिन मेरे परिवार ने कहा पहले हाँ कहा लेकिन कहा कि नहीं घर के काम कौन संभालेगा तुम इतना कैसे कर पाओगी ऐसा करके मुझे उस काम को रोकने के लिये कह दिया गया जिसके कारण मैं अपने खाना पकाने के शौक को एक पेशे के रूप में पूर्ण नहीं कर पाई मेरी आज भी कभी इच्छा होती है कि इन चीजों को बनाऊं और बेचूँ तो मैं बहुत इनकम कमा सकती हूँ लेकिन अब इस उम्र में तो मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ समय ऐसा था जब मैं ये व्यंजन बहुत अच्छा बनाती थी तो साथ में एक छोटी सी टी स्टॉल और ये दुकान में खोल सकती थी चाय की दुकान समोसे पक्कर कुछ भी ऐसे बनाकर मैंने एक बार सोचा था कि मैं इन सबको बेच कर पैसे कमाऊं लेकिन मेरे परिवार ने उसमें नहीं की प्रतिक्रिया दी इसलिए मैं उसके मैटर में कुछ भी नहीं कर पाई